हिन्दी बोलने वाले लोग अपनी संस्कृति परम्पराओं को को इस तरह मानते हैं जिस हिन्दी बोलने बाले या हिन्दी मीडियम से के माध्यम से हमनें भी शिक्षा ग्रहण किया है हिन्दी पढ़ने पर आनन्द की अनुभूति होती है हिन्दी हमारी राज भाषा है अच्छा आता था जितना हो सके हिन्दी बोलना मुझे बहुत ज़्यादा पसन्द है हिन्दी के माध्यम से एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं मैं एक दूसरे से ही वार्तालाप कला भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे इनमें आस पास ज़्यादा हिन्दी ही वार्ता का प्रयोग किया जाता है एक बहुत ही अच्छियाँ अनुभूति होती है हिन्दी भाषा बोल करके

इसलिए हमें हिन्दी भाषा बोलना और उनका हिन्दी भाषा का सम्मान करना बहुत ही ज़्यादा प पसन्द है अंग्रेजी भाषा तो विदेशी भाषा है कहा गया है कि अपनी एक उदाहरण से ही बताती हूँ की अपने घर का कुछ भी खाइए तो जबतक घर का नहीं खाएँगे तबतक पेट नहीं भरता है बाहर कोई कितना ही अच्छा रेस्टोरेन्ट होटल में जा कर आप खाना खा लीजिए खाने से पेट नहीं भरेगा जब तक आप घर का खाना नहीं खाएँगे उसी प्रकार से जिस प्रकार खाने के द्वारा पेट नहीं भर सकता बाहरी खाने से उसी प्रकार हिन्दी भाषा का जब तक हम प्रयोग न करें किसी से हिन्दी भाषा में बातचीत न करें एक दूसरे से पर्सनल वार्तालाप न करें तो वह खुशी के अनुभूति नहीं होती इसलिए मैं अपने हिन्दी भाषा का बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ प्रणाम करती हूँ मैं कितना भी समाज को दिखाने के लिए इंग्लिश भाषा का प्रयोग तो ज़रूर करना पड़ता है लेकिन मैं अपने मन की बात बता रही हूँ कि वहीं मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ की हिन्दी ही भाषा का प्रयोग करूँ और यह लिए मन से जो भी त्रुटि हो उसको दूर करो न ज़्यादा से ज़्यादा हिन्दी भाषा का ही प्रयोग करूँ हिन्दी हिन्दी भाषा ही नहीं है उससे हम एक दूसरे की मनोभाव को भी समझ सकते हैं